आमच्या गांवान न्हू आमी खूब तरेचे धार्मीक संस्कृतीक उत्सव मनयतात जसो दसरो जावं चवथ जावं दिवाळी जावं शिगमो जावं आनी हेर क आनी हेर देवळांचो वर्धापन दीस जावं जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या आमच्या देवळांचें हें जाता दसरो जाता वेगळे वेगळे उत्सव जाता ते सगळे आमचे हेतून मनयतात तशें आमी पळोवपाक गेल्यार आमचे हेतून शिगम्याक चड व्हडली परंपरा शिगम्या दिसांनी गडे जाता गडे चुर्तुदस आमी सगळे मेळ घेवन माटवांत म्हाळशे देवीक नमन करपाक वयता तशींत आनी हेर तेरेचे खेळ जावं धुल्लर जावं सुवारी हे तरेचे सण सणाच्या निमतान आमी ते शिगम्याच्या दिसांनी मनयतात तशींत आमची व्हडली पारंपारीक हें आसा ती वेगळे वेगळेपण दाखोवपी आसा तें आमचें घर वेंलगाचें घड त्या घडीक कोबें मारता सटी मायेक त्या दीस रात जातकच तिका कोब्यांचें नेवेद दिता नेवेद दिता आनी तें सांगणे घालता आनी राखण दी गा आमची अशें सगळे सांगणें घालून हे तेंका होरायतात तिका मान दितात त्या दिसा जे कोबें आसा ते दिसा आमी हें जे आमचे जल्मी आसा ते आमी शेवयो करतात दोरीच्यो साण ज्यो जे एक फूड म्हणून एक पारंपारीक जेवण खाण आसा ते शेवयो म्हणटा आमी शित एक थोडे भरलेलो शिरवळ्यो म्हणटा त्यो करतात त्यो खाता अशें आमच्या गांवान चवथ म्हण व्हडा प्रमाणान जाता दिवाळी नरकासूर आनी हेर कितें दसरो आसा वेगळे हेतून दसरो जाता हांगा अशें खूब तरेचे मागीर गोडशें जावं वा वेगळे वेगळे बारीक बारीक कायलट जावं बारीक उत्सव आसा ते व्हडल्या प्रमाणान आमच्या गांवान मनयतात